میں نے ڈرائنگ کا آغاز بچپن میں کی تھی جب میرے میں تقریباً چھ یا سات سال کی تھی مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلی بار اسکول میں ایک درخت کی تصویر بنائی تھی جس پر میرے استاد نے بہت تعریف کی اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میں کچھ خاص کر سکتی ہوں آہستہ آہستہ میری دلچسپی بڑھتی گئی اور میں نے گھروں جانوروں اور قدرتی مناظر کی ڈرائنگ کرنی شروع کر دی میری ڈرائنگ میں دلچسپی اس وقت اور بھی بڑھی جب میرے والدین نے مجھے رنگوں کا ایک خوبصورت سیٹ تحفہ میں دیا اس کے بعد میں نے گھنٹوں بیٹھ کر تصویریں بنانا شروع کر دی میں اکثر کارٹون اور کتابوں کی تصویریں دیکھ کر انہیں نقل کرنے کی کوشش کرتی تھی وقت کے ساتھ ساتھ میری مہارت بھی بہتر ہوتی گئی میرے پسند میرے پسندیدہ فنکار لیوناڈو ڈا ونچی ہے ان کی بنائی گئی مونا لیسا اور دا لاسٹ سپر جیسی مشہور پینٹنگ نے مجھے بہت متاثر کیا ان کے کام میں جو گہرائی اور جذبات ہوتے ہیں وہ واقعی قابلِ تعریف ہیں میں ہمیشہ ان کی کام سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں ڈرائنگ میرے لیے صرف ایک مشغلہ نہیں ہے بلکہ اپنے خیالات اور جذبات کو ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ ہے جب میں ڈرائنگ کرتی ہوں تو مجھے سکون محسوس ہوتا ہے اور یہی میرے لیے سب سے اہم بات ہے